साढ़े उधमपुर बिच्च बड़े सारे कालेज सैंटर न डिग्री कालेज न मतलब कि इक आई गेआ डिग्री कालेज बोऐज इक बुमैन कालेज आई गेआ भारती कालेज आई गेआ भास्कर कालेज बड़े सारे ज्यादा कालेज न जित्थैं अस बच्चे पढ़ी सकने न साढ़े बच्चे पढ़ी सकदे न जेहड़े बच्चे ग्रांऽ दा पूरी फीस नेईं देई सकदे जां कुछ गरीब होंदे ओह् मतलब कि फीस नेईं देई सकदे जेह्ड़े ग्रांऽ दे बच्चे न अज्जकल उंदे ई डब्लयु एस बना दे जेह्दी बजह कन्नै उं'दी फीस माफ होई जंदी अगर ओह् कम्म नेईं होऐ साढ़े उधमपुर दी जेह्ड़ी डी सी मैडम ऐ ओह्दे कोल जंदे लोक ओह् उनें ई फीस दिंदी ओह्दी बजह कन्नै ओह् अच्छे स्कूल अच्छी ऐजुकेशन अच्छी पढ़ाई लेई सकदे सब्जैक्ट उत्थै जेह्ड़ा सब्जैक्ट पढ़ना होऐ बच्चा पढ़ी सकदा हर इक सब्जैक्ट ऐ उत्थै हर इक कोर्स करी सकदा स्कूल दी फीस अगर स्कूल बोह्त सारे स्कूल न अगर कोई स्कूल दी फीस नेईं भरी सकदा ग्रांऽ दा बच्चा ऐ ई डब्लयु एस बनाई सकदा अगर कालेज न कालेज अगर बच्चे दूरा आंदे रैहनै आस्तै उं'दे उत्थै होस्टल बनाए दे होस्टल बने दे रौह्ने आस्तै कुडियें आस्तै बुमैन कालेज आस्तै डिग्री कालेज बोऐज आस्तै बी कैम्पस बने दे जेह्ड़े बच्चे दूर दा आंदे उधमपुर बिच्च होर बी होर बी बड़ी सारी चीजां न जेह्ड़ियां असेंगी दित्तियां जंदियां न मिलदियां न मतलब कि साढ़ा जेह्ड़ा उत्थै कोर्स ऐ हर इक सब्जैक्ट कुसै बी छैड करनी होऐ बी एड करनी होऐ भास्कर कालेज भारती कालेज शिवालिक कालेज शिवालिक कालेज बुमैन कालेज ऐ जित्थें बच्चे ग्रैजुएशन करदे डिग्री बोऐज कालेज ऐ उद्धर बी बच्चे ग्रैजुएशन होंदी उद्धर एम ए बी होई जंदी बच्चें दी डिग्री कालेज अगर कोई बच्चा ओह् नी पढ़ी सकदा उत्थैं इग्नू बिच्च होंदी डिस्टैंस बिच्च होंदी जियां कोई पढ़ी सकै होर उद्धर दे टीचर बी ठीक न जेह्ड़ा हर इक समझांदे असें ई सब्जैक्ट उद्धर हर इक सब्जैक्ट ऐ जेह्दे बिच्च बंदे जेह्दे बिच्च बच्चे मन होऐ करने ओह् करी सकदा उधमपुर बिच्च होर बी बड़ी सारी चीजां न कालेज गी छोड़ियै होर बी बड़े जेहड़े ग्रांऽ दे बंदे औंदे उत्थैं कम्म करदे अपना टिड्ड पालने आस्तै जेह्दे कन्नै ओह् अपने बच्चें ई कालेज दी फीस देई सकदे होर ज्यादा फीस बी नी ऐ अगर ज्यादा फीस फीस ऐ होर जो नेईं देई सकदा ऐ ओह् बी अगर ई डब्लयु एस बना होऐ उं'दी बोहत ज्यादा मदद होंदी उनें ई फीस उं'दी बापस होई जंदी जेह्ड़ी लग्गी दी होऐ उं'दी स्लिप देनी होर ई डब्लयु एस लाना ओह्दे कन्नै होई जंदी अगर उ'यां नेईं होऐ कोई बड़ा गै गरीब ऐ तां ओह् डी सी मैडम ऐ जेह्ड़ी साढ़ी ओह्दे कोल जाना ते स्लिप लेइयै जाना जेह्ड़ी फीस दी स्लिप होंदी उनें दस्सनी उं'दी सारी फीस माफ होई जंदी फ्ही ओह् मतलब शैल करियै पढ़ी सकदे अपना अग्गें जेह्ड़ा बनना होऐ जेह्ड़ा अपना उं'दा सपना होंदा ओह् पूरा करी सकदे केईं बच्चे बहुत सारे होंदे कि ओह् सोचदे असें कियां पढ़ना साढ़े इन्ने पैसे लग्गने होर साढ़े घराआह्ले इन्ना साढ़े आस्तै करी बी नी सकदे पर ओह् बी उत्थै इन्नी ज्यादा फीस बी नी ऐ बच्चे स्हेई पढ़ी सकदे कालेज बी बोह्त सारे न उत्थै बी एड होंदी एम ए होंदी ग्रैजुएशन होंदी बच्चे प्राइवेट स्कूल्स ब्रह्म श्रषि बाबरा स्कूल विद्यापीठ ओह् ते सारां कोला बड्डा उद्धर होर आर्मी स्कूल बी हैन उत्थैं बाह्रमी दे स्कूल दसमीं दे स्कूल अठमीं दे स्कूल प्राइवेट स्कूल जेह्ड़े बच्चे निक्के निक्के होंदे जेह्ड़े इयां नर्सरी कोला बी निक्के जेह्ड़े प्ले वे स्कूल होंदे ओह् बी हैन उत्थैं होर जेह्ड़े उंदे होर जिंदी जिनै ग्रैजुएशन एम ए बी एड होई दी होग जिंदी सरकारी नौकरी नेईं लगदी ओह् बी प्राइवेट पढांदे उत्थै ओह् बड़ी शैल पढ़ाई ऐ कि बच्चें गी सारा कुछ समझ औंदा होर बच्चे होर उंदे मां प्यो उनेंगी पढ़ने आस्तै कुछ बी करी सकदे क्योंकि उद्धर पढ़ाई बड़ी शैल ऐ कालेज बी उत्थै शैल न हर इक कोर्स होई जंदा जेह्ड़ा करना होऐ उत्थैं